पक्षीमे अथी मैनी चुनमुनीके देखलहुँ नुकैके देखलहुँ छुपकिके देखलहुँ कोना मैनी चुनमुनी चलै छै कोना करै छै तऽ देखलहुँ बौगुला देखलहुँ अथी मुँहवला लोलवला रहै छै से सब देखलहुँ बिज्जी देखलहुँ बिज्जी देखलहुँ कहिओ खटाँस देखलहुँ कहिओ चुनमुनी देखलहुँ कहिओ छोटकी चुनमुनी देखलहुँ कहिओ बड़की चुनमुनी देखलहुँ ईसब सब देखलहुँ देखिके छुपकिके देखलहुँ तऽ अपन सब देखलहुँ जखन नजरि पड़ल तऽ सब भागि गेल ईसब देखलहुँ ईसब हुआँ से जाकऽ देखलहुँ छुपकिके देखलहुँ बौगुला देखलहुँ अथी देख कौआ देखलहुँ कौआ देखलहुँ बौगुला देखलहुँ चुनमुनी देखलहुँ सब देखलहुँ देखिके से अथी केलहुँ तऽ बड़का बड़का बड़का अथी बिज्जी देखलहुँ खटाँस देखलहुँ गिद्दर देखलहुँ ईसब देखलहुँ छुपकिके देखलहुँ तऽ सब भागि गेल चलि गेल तऽ फेर जाकऽ आएल तऽ फेर देखलहुँ खटाँस देखलहुँ बिज्जी देखलहुँ फेर चुनमुनी देखलहुँ फेर बौगुला देखलहुँ फेर इएहसब देखलहुँ पबरा देखलहुँ ईसब देखलहुँ देखिके तऽ फेर छुपकि गेलहुँ फेर ओसब सोझाँ पड़ल तऽ फेर उड़ि गेल फेर छुपकिके देखलहुँ फेर उड़ि गेल बौगुला देखलहुँ चुनमुनी देखलहुँ ईसब देखलहुँ खटाँस देखलहुँ गिद्दर देखलहुँ ईसब देखलहुँ बिज्जी देखलहुँ ईसब देखलहुँ फेर देख कऽ छुपकिके देखलहुँ फेर भागि गेल भागिके फेर अथी भऽ गेल इएहसब देखलहुँ ईसब मैनी देखलहुँ चुनमुनी देखलहुँ गाछपर उड़ल उड़ल रहल देखलहुँ ठाढ़ भऽ कऽ देखलहुँ तऽ उपर ताकैत रहलहुँ ताकिके अपन सब चूँ चूँ चूँ चूँ कएलक इएहसब बाजल कहलक चूँ चूँ कएलक परबा आएल परबाके छिट्टा लगा देलहुँ रस्सी लगा देलहुँ कोना घिचिके अपन पकड़ि लेबै नहि पकड़ाएल भागल इएहसब कएलहुँ इएहसब अथी मैनी चुनमुनी सबके देखलहुँ कएलहुँ इएहसब मैनी चुनमुनी भऽके बौगुलासब उड़िके चाहे गाछपर गेल खेतसबमे लोक पानि पटवल ताहिमे लोल मारि मारिकऽ पिलुआसब बिछिकऽ खएलक ईसब देखलहुँ ईसब देखिके बिज्जीसब उपरमे गेल अँगना आएल तऽ ईसब देखलहुँ तऽ ओसब देखिके भागल भागिके चलि गेल बिज्जी देखलहुँ फेर मैनी चुनमुनी बौगुला सबके देखलहुँ कौआके देखलहुँ काराके देखलहुँ ईसबके देखलहुँ देखिकऽ भागि गेल अथी कएलहुँ सब कएलहुँ सब मैनी चुनमुनी देखलहुँ बौगुला देखलहुँ गाछपर उड़िकऽ चलि गेल से देखलहुँ लोल मारलक एहि सबमे पानि पटेलक तऽ ओहिमे गेल खाना गेल लोल मारलक लोल मारिकऽ पिलुआ खएलक पिलुआ खाइके फेर उड़ि गेल ढेला फेकलहुँ उड़ि गेल धिआपुता खेहने गेल खेहने गेल खेहने गेल खेहने गेल ओकरा ढेला फेकलक उड़ि गेल फेर उड़ैत उड़ैत फेर गेल फेर भागि गेल फेर धिआपुता दौगल गेल फेर मारलक फेर भागि गेल कखनहु कारा आएल कखनहु कौआ आएल कखनहु मैनी आएल कखनहु बौगुला अएलै कखनहु चिड़ै अएलै कखनहु बिज्जी अएलै कखनहु खिखिर अएलै कखनो गिद्दर अएलै इएहसब देखैत रहलहुँ इएहसब मारलक ढेला खेहने गेल खेहने गेल खेहने गेल धिआपुता सब उड़ि उड़ि गेल तऽ फेर सभ खेहने गेल तऽ चूँ चूँ चूँ चूँ गाछपर चढ़िकऽ चूँ चूँ चूँ चूँ कएलक काराके देखलहुँ कौआके देखलहुँ ईसबके देखलहुँ ईसब देखलहुँ ईसब देखिके अथी कएलहुँ सब कौआ कागा देखलहुँ मैनी चुनमुनी देखलहुँ ईसब देखलहुँ कनी पन्छी सबके देखलहुँ कुदिक कुदिक कुदिक कुदिक ओन्ना ओन्ने बटेर देखलहुँ ओन्ना कुदिक कुदिक कुदिक कुदिक ओन्नो गेल कुदिक कुदिक ओन्नो गेल ओन्नो बटेर भागल ओन्नो अथी भागल ओन्नो अथी कएलक भागल धिआपुता खेहने गेल खेहने गेल खेहने गेल उहाँ खएलक तऽ उहाँ जाकऽ बैसलक उहाँ खेलक तऽ उहाँ जाकऽ बैसलक उहाँ बैसलक खएलक कएलक गेलक तऽ कहलक दुइगो परबाके छिटि दै छिए मकइ छिटबै तऽ पड़ैले ओहो धिआपुता कहलक कि फेकि दै छिए गहूम तऽ बिछि अथी पकड़ि लेबै पकड़ऽ देतै चिड़ै पकड़ऽ दै छै नहिए पकड़ऽ दै छै तैओ धिआपुता खेहने गेल खेहने गेल खेहने गेल खेहारिकऽ तब ओकरा पकड़लक पकड़िके ओकरा राखलक पजरा पिजरामे कीनि लेलक पिजरामे कीनिके ओहिमे राखलक ओकरा पानी रे तऽ ओकरा रे अथी दाना रे ओकरा कनी मिरचाइ रे ईसब लऽ कऽ खुएलक कखनहु सुग्गा पकड़ि लेलक कखनहु सुग्गा पकड़िके पजरा पिजरामे धेलक ओकरा खाना देलक कटोरीमे देलक दूध देलक कखनहु भात देलक कखनहु अथी मिरचाइ लऽके देलक तऽ ओ अपन खएलक अथी कएलक सब खएलक सब कएलक कखनहु चिड़िआँ आएल कोन छोटकी चिड़ै आएल तऽ ओकरा फेर धिआपुता पकड़लक कखनहु बटेर आएल तऽ ओकरा फेर दौगल धिआपुता दौगल गेल ओकरा पकड़लक चिड़ै पकड़ऽ दै चाहे पकड़ऽ देतै ओ तऽ उड़ै छै तऽ फेर खेहने गेल खेहने गेल खेहने गेल खेह खेहकऽ धिआपुता अपन पकड़िकऽ अथी कएलक छुपकिके हमसभ देखलहुँ कोना धिआपुता कोना खेहै छै कोना पकड़ै छै छिपकिके बैसलहुँ देखलहुँ तऽ धिआपुतासभ खेहने गेल बौगुलाके भागल गेल भागल गेल भागल गेल भागल गेल भागिकऽ तब गाछपर बैसलक गाछपर बैसिके चूँ चूँ चूँ चूँ चूँ चूँ कएलक कऽके तब